जय झूलेलाल मां पंहिंजे संग्रह लाइ इहे इहो ॿुधाइण चाहियां थो की मां नंढे हूंदे खां जॾहिं बचपन खां ई मां मूंखे सते अठे साल जो तॾहिं खां इहो शौक़ु मूंखे वधीक आहे की मां ऐं सि जेकी क करंसी आहे नोट आहिनि सिका आहिनि इहे सभु इकठा कंदो आहियां त ईंदा त मूं वटि विदेश जा बि हूआ लेकिन मां कोशिशि करे ऐं इंडिया जा भारत जा सिका जेका आहिनि हूअ कलेक्ट कंदो आहियां त मां हुन लाइ वधीक किथे कलेक्शन लाइ मां पैसो न ख़र्चु कंदो हुयसि मां कोशिशि इहेई कंदो हुअसि की भई मूंखे किथां मिली वञे त मां उहो कलेक्ट कंदो हुयुसि उनखे थैंक्स कंदो हुयुसि त उहेई मूं वटि कलेक्शन ॾाढो थी वियो आहे ऐं मां पंहिंजी नौकिरी में ॿारनि में उनमें बिज़ी हुयुसि इन करे न करे सघंदसि हाणे मां रिटायर थी वियो आहियां त मां चाहियां थो की उनखे मां सुठी तरीक़े सां सेट करे लॻाया ऐं ॿियों कई शहरनि में उनजी एक्जीविशन थिए ऐं ॿियनि खे बि मां चवंदो आहियां की प्रोत्साहित कंदो आहियां की तव्हां पंहिंजे शौंक़ु खे वधायो ऐं इयो कलेक्शन वारो अगरि तव्हांखे खपे त उहो असां उनखे ॾेई सघूं था मूंखे कॾहिं कॾहिं इहे थी वेंदो आहे की भई हिकु जी जॻह ॿ पीस बि मिली वेंदा आहिनि त मां उनमें हेल्प करे सघां थो त इहेई जो आहे मूंखे शौंक़ु आहे मां उनखे सुठी तरह सां सेटिंग करे रिटायरमेंट खां पोइ उनखे लॻाया थो ऐं उनखे सुठे तरीक़े सां पेश करण जी कोशिशि कयां थो जय झूलेलाल